अगर हम जोधपुर जिले की बात करें तो पहले जोधपुर और आज का जोधपुर में बहुत अंतर है पहले जोधपुर इतना ज़्यादा मतलब उन्नत नहीं था लेकिन अब ज़्यादा उन्नत है लेकिन अगर और मतलब जिले की बात करें और राज्य की जिले की हम बात करें तो वो सब भी उन्नत कर रहे है तो मुझे लगता है जोधपुर को और भी ज़्यादा उन्नत करना पड़ेगा जैसे कि मतलब जोधपुर की कुछ लोगों मतलब जिसके पास औ नौकरी मतलब इतना नौकरी नहीं है तो वो सब पैसे की मतलब आर्थिक समस्या उनको देख जाता है तो मुझे लगता है सरकार को उनकी आर्थिक समस्या में उनको मतलब नौकरी देनी चाहिए और मतलब हमारा जो जोधपुर की परिष्कार सामाजिक मतलब स्वच्छता के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और मतलब हमारे जो जोधपुर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा कम्पनियाँ जो व्यवसाय करने वाले कम्पनियाँ और ज़्यादा होनी चाहिए और लोगों को जो जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनको भी लोन मतलब उनको थोड़ा पैसे दिया जाए जो कि जिसकी वजह से वो भी कुछ करना चाहते है मतलब उनका बहुत इच्छा है लेकिन उनकी पैसे नहीं इस वजह से वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है सरकारों को ये भी ध्यान देनी चाहिए और जोधपुर को और उन्नत करने के लिए बच्चों को भी एक अच्छी पढ़ाई देनी पड़ती है तो मुझे लगता है जोधपुर की सरकार अगर बच्चों कोई को अच्छी पढ़ाई दे दी न वो अगर जोधपुर को जिला की बहुत उन्नति होगी क्योंकि आज की जो बच्चे है और कल के भविष्य सब जो हम बोलते है वो है तो हमें लगता है ये सब करने से जो जोधपुर जिले की बहुत सुधार आ जाएगी